ہیلو آداب کیا یہ بجلی بورڈ کی ایمرجنسی ہاٹ لائن ہے میرا نام عبدالوارث ہے اور میں شمال مشرقی دہلی سے بات کر رہا ہوں یہاں پچھلے ایک گھنٹے سے بجلی نہیں ہے برائے کرم شکایت درج کر لیں میرا پتہ ہے فلیٹ نمبر بارہ سگنیچر ویو اپارٹمنٹ شمال مشرقی دہلی اور میرا کنزیومر نمبر پانچ دو سات ایک چھ تین ہے برائے کرم جلد بجلی بحال کروائیں